नमस्ते भैया सर वो वो फल शादी पड़ा है उसके लिए फल की फल की जरूरत है आपके पास मिल जाएगा हमको हाँ तो दस किलो सेब का और पाँच किलो संतरा और दस दर्जन केला यानि कुल पंद्रह बीस किलो कुल मिलाकर के हमको फल की आ आवश्यकता है

अच्छा ठीक है तो कितना करूँ आपको अच्छा हाँ ठीक है तो कितना कितना सस्ता हो जाएगा इतना इतने फल का कीमत कितना हो जाए उसी हिसाब से मैं पैसा भिजवा

हाँ अच्छा जी चलो जी दो हजार रुपया एड्वांस भेज दूँ तो हो जाएगा काम न हाँ ठीक वो तो ठीक है मैं आज आपकी दुकान के विश्वास है जानता हूँ लेकिन तहिए रही नहीं तो हमको कै हाँ तो ठीक है तो तो कुछ भाव में कुछ भी कमी नहीं होगा कुछ कम अच्छा ठीक है तो दो हजार रुपया भेज दूँ भेज देऊँगा दुकान पर हाँ हाँ हाँ तेल हाँ महँगा पड़ता है ठीक ठीक है ठीक है त ए केला जा ये ज्यादा तैयार मत देना क्योंकि थ थोड़ा समान एक दो दिन को भूल जाएगा तो अच्छा ठीक है ठीक है त ठीक है जो हम दो हजार रुपया अभी हाँ हाँ हाँ बढ़िया तभी तो आपका आपका आपका दुकान मालूम है न हमको कि कहाँ पर है कैसा है सौदा है और का दो एक बार से लिया दिया गया है बेर हाँ दुकनदारी किया गया इसलिए आपको मैं पकड़ा हूँ ना ठीक है तो केला कितना दर्जन पड़ जाएगा नमस्ते भैया फल पूरा होगा